जैसा की हम जानते है भारत में शादी या किसी भी विश्व स्तर के देशों में हम देखते है की शादी में हालांकि पानी की मात्रा काफ़ी अधिक खर्च होती है लेकिन इसकी व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तो हम आजकल देखते है की शादी जैसे अवसर पर हम भी कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं है जिसके द्वारा हम पानी की व्यवस्थाएं कर पाते है जैसे की हमें यदि अधिक मात्रा में पानी चाहिए तो हमे टैंकर की आवश्यकता होती है हम गाँव मे अक्सर यहाँ देखते है कि अगर अगर पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है तो हम एक टैंकर की व्यवस्था करते हैं जिससे वहाँ के लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और पानी की आपूर्ति भी उचित ढंग से हो पाए